आतां सद्याच्या जमानांत आतां मॅकानिकल ट्रॅक्टर ब्रिक्टर येयला न्हू कटींग मशीन हे तें सगलें येयलां आनी पयलीं आमचे लोक आमचे टायमार आमी मॅन्युअली सगले वापरताले न्हू खोरें कुदळ हें तें आतां हें किदें मशिनरी येयला मशिनरी वापरता तातूंत एक्चुअली काम फास्ट जाता पूण तें एकदम किदें आतां पयलीं आमी जेन्ना बैलांक बीन वापरताले पळय तेन्ना बैलांचे चार पांय तुजे दोन पांय आनी नांगर बीन घेवन म्हणजे सारके ते वीट सारके कट जाताले आनी ताजो बैलांचें मूत शेण बीन तेवूय तुका जमनींत बरें लागतालें आतां मशिनरांक काम फास्ट जाता मॅकानिकल फास्ट जाता पूण ताजें चुकत तुज्या हितून किदें आतां तें तितली सॉयल बीन अशी तेजी फटिलिटी बीन तितली वाडना पयलींच्या हितून किदें जातालें बैल बीन मॅन्युअल वापरता तेन्ना तेन्ना तेंचें तेवूय आपूण ताजें तण बीन खाताले आनी आनी तेंवूय ताजेंय पोट बीन भरतालें आनू आनी तेजो तुकाय इफॅक्ट मेळटालो आनी परत परत त्रास बीन तो वाडनासलो आतां मशिनां तूं तुका प्रत्येक कामांक बारीक बारीक जाग्यार ते मशिनरी वापरूंक तूं शकना आनी तें इतलें बरें आपूण तितलें आमचे टायमार करताले पळय आमी तें शेतां बितां करताले बयलांकूय वापरून ते तांचे म्हणजे बरी फटिलिटी बरी जाताली आनी सगले शेणाचो मुताचो बिपाचो वापर जावन क्रॉपूय मात्शें बरें जातालें आतां मशिनरी म्हणटा बरें काम फास्ट जाता पूण तितलो म्हाका दिसना जाता पूण फास्ट जाता आनी तितलें हेवूय पीक बीन तितलें मेळ मेळपाक मातशें कठीण जाता पूण आमचें मॅन्युअल जेन्ना वापरता तेन्ना ताजो सायमण तेवूय आमी वापरूंक जाय एक्चुअली